केयर ते कॉल कई की जेको मां ने कलर में मुंहिंजी साइज़ आहे जेको मां ने पैटर्न सलेक्ट कयो आहे उहो ई अचणु खपे छोकी छा थींदो आहे न कॾहिं कॾहिं साइज़ जी प्रॉब्लम थी वेंदी आहे असां ॾिए पुछंदो आहे ऐं असांखे असांखे उहो साइज़ थोरी लूज़ थींदी आहे त थोरी सी दिक़त थींदी आहे वरी असांखे पायणो बि आ असांखे टाइम बि न मिलंदो आहे पंहिंजे बिजी शेड्यूल में किथे असां भॼंदासीं इहो ई थींदो आहे की ऑनलाइन असां घुरायूं त अथा बट थोरो मन में थींदो आहे की साइज़ प्रॉब्लम आहे कलर कीअं ईंदो असां ने जहिड़ो कलर ॾिसो हुओ उहो ईंदो या थोरो सो बदलियलु ईंदो त हिन शइ जो अगरि डा ध्यान ॾियणो खपे त मां ने हुननि खे फोन करे ॿुधायो की मतिलब कि हा क तव्हां मूंखे इहो इहो करे ॾियो वरी छा थींदो आहे की हलो अची वियो वरी उहो कलर न ईंदो वरी मां रिटर्न ते लॻायां औरि इहो छा आहे की साइज़ में इहा प्रॉब्लम थी वेंदी आहे की टाइम न मिलंदो आहे वरी मां किथे भॼंदमि ऑल्टर कराइण लाइ